जोंनि हारिनि गाननाय जोमनायफ्रा गोदोनिबायदि गैला एसे सोलायलांबाय गोदो जोङो दख'ना गानोमोन लांगा दा खिन्थु फ्राय माने स्कार्ट माबा माबि बे अयन' जाथिफोरनि ड्रेसखो गानो जोंनि माने हारिफोरनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोर मानि सोलाय लांबाय आरो बै गोदोआव जों गोदोआव जोङो माने न'नि मैगं माना मुनि बा जेनोबा थास' बिथ्रि बायदिसिना ओंख्रि जानानै जेनोबा बेमार आजारा खम जायोमोन दानि जुगाव माने गोदान गोदान ओंख्रि मैगं थाइगं बेबायदि बहुद ओंखारलांबाय गोदो बेराम आजारबो जायामोन मुलि अनेख बायदिसिना मेडिचिन होनाय जायामोन जोंनि एरियायावथ' जेनोबा अयन' जाथिफोर दं बेलेग गुबुन हारिफोर दं खिन्थु बिसोरजों जों एसे फाराग दङ आरो गाननाय जोमनाय थानायफ्राथ' समान खिन्थु बिदिनो बिसिनि गाननायफोरा एसे आलदा गावबागाव जेनोबा गाननाय गावबागाव मा होनना बुङो जेनोबा जाथिनि गाननाय जोमनाया एसे सोलाय सोल' जायो आदिबासिनिया बेलेग हारसानिया बेलेग नेपालनिया बेलेग बे जोंनि बर'निफ्राय बर'नि गाननाय जोमनायफ्राबो एसे सोलायलांगासिनो दङ दा बिदि सोलायनायखौ आं मोजां मोनाखै आरो जेनोबा जिथु जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय बिदि थानांगौ गोदो गोदोनि दिनाव जि दानानै गामसा दख'ना बेफोरखौ गानोमोन खिन्थु दानि जुगाव बिदि बायनानैसो गाननाय नुयो आमफ्राय न'आव दानाय दानानै गाननाय जोमनाय नुआ खिन्थु होनब्लाबो जों आंनि मथे जोंनि बेलेग गुबुन हारिनिख्रुइ जोंनि ड्रेसखौनो आं माने साबसिन नुयो मानोना गोजाननिफ्राय नायब्लानो जोंनि हारिनि गाननाय जोमनायफोरखौ माने बे बर' मानसि बर' हारिनि माने कालचार गाननाय जोमनायफ्रा गोजाननिफ्रायनो सिनायनो मोनो बिदि माने अनेख बिदिनो सोलाय लांगासिनो दङ बेखौथ' दा मा खालामनो संसारजों संसारा जेरैबायदि सोलाय लांगासिनो खिन्थु बेबायदि खालामब्ला गोमा लांगोन जोंनि हारिनि गाननाय जोमनायफ्रा थानायफ्रा जानाय दा जानाय लोंनायनि थाखायनो जों बेराम आजार ड'क्टर हस्पिटाल बारा मुलि बिजि लाहैनांगौ जायो अप्रेसन खालाम जानांगौ जायो अनेख माने एकस' बोसोर जोरनो गोनांफ्रा साथि बोसोर सत्तुर बोसोरावनो जों थैनांगौ जायो ओंखायनो जोंनि जानाय लोंनाय थानायफोरखौ जों गावबागाव मोजां खालामना लानाया मोजां